हेलो हाँ हाँ हाँ तो है है उसमें बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं अभी यहाँ पास में दस किलोमीटर बालाजीपुरम है वहाँ पर आप घूम सकते हो अच्छा मंदिर है भारत का पाँचवा धाम है और अपना जो बालाजी जो तिरुवनंतपुरम वाला जो बालाजी मंदिर है उसी के तर्ज पर बना हुआ है वहाँ पर आपको वैष्णो ध धाम का मंदिर भी बना हुआ है जैसावैष्णो देवी का मंदिर है जम्मू में वैसे ही यहाँ पर भी बना हुआ है तो वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो पास में ही है बाय आप बस से भी जा सकते हो और अपने पर्सनल साधन पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हो टू व्हीलर फोर विलर सब वहाँ पर है है वहाँ पर

हाँ मिल जाएँगे वहाँ पर गाइड मिल जाएँगे उसके अलावा फिर इधर आप भी घाटी तरफ़ भी देख सकते हो और नहीं आपको अलग करना पड़ेगा वैसे तो फिर अगर आपको पूरे बैतुल जिले के लिए गाइड करना है तो फिर वह उसके लिए दूसरा गाइड मिलेंगे वहाँ बालाजीपुरम में नहीं मिलेंगे फिर वह पूरा आपको बैतूल जिले के दर्शन कराएगा तो अगर आपको बालाजीपुरम जाना है तो वहाँ का पूरा करवा देंगे वह उसके बाद अगर आपको इधर धाम तरफ़ घाटी तरफ जाना है तो वह हो जाएगा इधर भोपाली छोटा महादेव बहुत सारे दर्शन स्थल हैं तो वह सब तरफ़ करवाएँगे आपको गाड़ी आपन करवा सकते हैं एक ट्रैवलर बस है वह भी करा सकते हैं अगर दस हैं तो हम टवेरा जो है फोर व्हीलर वह बुक करा सकते हो आप तो आपको ट्रेवल करा देंगे उससे ज़्यादा अगर रहेगा तो और दो बस भी करा सकते हैं उसमें ऐसा है कि पर डे तो आपको पाँच सौ रुपये मतलब एक्स्ट्रा पड़ते हैं आएगा अगर एक दिन से ज़्यादा होगा तो पान सौ रूपए लगेगा और फिर किलोमीटर के अकॉर्डिंग रहता है है ना किलोमीटर चौंतीस रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से रहेगा और वह फिर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भले आपन उसमें डिस्काउंट कर देंगे लेकिन चौंतीस रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से रहेगा नहीं वह तो कोई दिक्कत नहीं है वह नॉर्मली आप जा सकते हो कोई इश्यू नहीं है कोई ठंड नहीं कोई बरसात कुछ नहीं है नॉर्मली जा सकते है ना ठीक है ना ओके ओके ओके वेलकम